कढ़ी चावरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चावर बिहु पटाटा पटाटा टमाटा मोंगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चावर सेल मानी तरियल भाॼी भिंडी दास पटाटा दास दालि ठिक्कर ताहिरी